मुंहिंजे हिसाब सां ज़िंदगी जीअण लाइ ॿ ई शयूं जाम ज़रूरी आहिनि हिकु त इंसान खे हर ॻाल्हि में पाण ते इन्डिपेन्डन्ट रहण घुरिजे न कि सिर्फ़ पैसे कमाइण में पर हर हिक ॻाल्हि में हर हिक ज़िंदगीअ जे आज़मूदे में हर हिक ज़िंदगीअ जे तजुर्बे में हुन खे इन्डिपेन्डन्ट रहणु घुरिजे ऐं ॿिई ॻाल्हि त असां खे जिते बि असां रहूं था जिते बि असां कमु था कयूं उते असां खे हलण जो हिकु तरीक़ो हुअण घुरिजे प्रेम सां जंहिं सां असां सोसाइटीअ खे बहितर ठाहे सघंदा आहियूं ख़ाली जीअण लाइ इन्डिपेन्डन्ट हुअण बहु सही आहे पर हुन सां गॾु असां हिकु अगरि तरीक़ो बि हूंदो हिकु लाइफ़ में डिसीप्लेन बि हूंदो त उन सां असां सोसाईटीअ खे बहितर बणाए सघंदा आहियूं